हॅलो हॅलो आमी वास्कोच्यान उलयतात तुमी आं किदें जाय आशिल्लें तुमकां अळसाणे मेळटले मेळटले तिनशी रुपया किलो पडटले कमी ना तितकेत अळसाणे म्हारग आसा न्हू आमटान एक तिनशी थ्री फिफ्टी बीन पडटली म्हारग म्ह म्हारग म्हणल्यार म्हारग म्हणल्यार आमची क्वॉलिटी बरी आसता तुमकां हांगा परवडना जाल्यार तुमी म्हापश्यांच वचोन घेयात आमचें गांव आमचें गांवटीच तें आमचें सगळें गांवटीच सगल्यो वस्तू मेळटा तितल्यो वस्तू गांवटी आमच्यो हय हय मेळटली ना ना जून ना बरी फ्रॅश आहा एकदम आनी गांवठी तूप बीन जाय तुमकां सगळें आसा गांवठी तूप गांवठी तांतयां बीन आसा तेल हय अडेशी रुपया बाटली पडटली बरें आनी कितें जाय तूप तूप बीन गांवटी तांतयां हय गांवठी तातयां सद्या खातीर ना पूण येतलीं एक दोन तीन दीस लागतले पूण येतलीं बरें बरें कितले एक डजन बरें एक शंबर रुपया डजन पडटलीं

ना ना साठ जावपा ना पूण अंयशीं जातलीं बरें बरें बरें आनी आनी सगळें आसा तुमकां शॉपाचेर येवन पोवपाक पडटलें आमी कशीं सांगतलीं ये हांव हांव ह्याच ह्या नंबराचेर धाडटा तुका बरें बरें मेळटलें सगलें मेळटलें येयात एक दोन तीन दिसांनी येतलीं हांव येतकीर तुका कॉल करता ह्याच नंबराचेर आ बरें बरें